देखियौ ओना तऽ बहुत तरहक जानवर लोक पालै छै लेकिन अइठमा प्रथम जे छै से अपन गावँ घरमे लोग महींस पालै छै महींसके जे छै से अपने पालबै तऽ ओकरा महींसमे भी बहुत फायदा छै महींस अगर अपनेके पाड़ी बच्चा दै छै तऽ ओकर पाड़ीसँ वंश बढ़ै छै पाड़ीसँ जे छै से अपनेके एगो महींस खरदलियै अपने बीस हजार पचास हजारमे ओकरा अगर रखलियै अपने थोड़े दिन तऽ ओइसँ उ लाख दू लाख चारि लाख अपने कमा सकै छी रहलै गाय पालऽके गाय भी जे छै से बहुत नीक छियै गायके भी जे छै से ओहोसँ फायदा छै अपने अगर रखलियै तऽ दूध भी उपार्जन कऽ सकै छी तकराबाद ओकर जे छै से बाछी अगर बच्चा भेल तऽ ओहो जे छै बढ़िआँ छै फायदामन्द छै बाछी बाछीसँ जे छै से एकसँ एक जे छै से आइके एक एकटा बाछी आओर गाय अगर अइ तऽ पचास पचास हजारमे चालिस चालिस हजारमे गाय जे छै से बिकै छै दोसर मुर्गा पालन आइके तारिकमे जे मुर्गा पालन छै मुर्गा पालन भी जे छै से बहुत नीक छै आइ बहुत जो आदमी जे छै से कऽ रहल छथि मुर्गापालनके अगर ब्यवस्था बढ़िआँसँ रखियौ तऽ अपनेके जे छै से बहुत नीकसँ नीक फायदा उठा सकै छी आओर बहुत ही बढ़िआँ छै मुर्गा ओना अपन मैथिलमेनै पालल जाइ छलैये लेकिन बिजनेसमे कोनो जे छै से ई नहि छै जे हम ई नहि करी बिजनेस करऽके लेल आहाँ कोनो ढ़ङ्गसँ करियौ ओकर व्यवस्थासँ करियौ मुर्गापालन जे छै से घर नीक बनबियौ ओकर जे छै से सफाइ सुथरा रखियौ तऽ एक एकटा फार्मसँ एक एक दिनमे जे छै से अढ़ाइ अढ़ाइ क्विन्टल पाँच पाँच क्विन्टल जे छै से मुर्गा जाइ छै आओर ओ नीक उपार्जन करै छथिन बकरी भी जे छै बकरी से भी बकरी भी बढ़िआँ छै बकरी एहन जे छै से अपना हिन्दू धर्ममे तऽ नहि पालै छै लेकिन बकरी भी जे छै से बहुत नीक छै एक बेरमे जे छै से चारि चारि गो पाँच पाँच गो बच्चा दै छै बकरीमे जादा परेशानी नहि छियै बकरीके ओकरा चारा काटिकऽ ओकरा हरा जे जिलेबीके पेड़ गुल्लड़िके पेड़के पत्ता सब जे छै से काटि काटिके दियौ आओर बकरीके खुअबियौ बकरी जे छै से बढ़िआँसँ बढ़िआँ जे छै से अपनेके फायदामन्द छै एक बेरमे चारि गो पाँच गो बच्चा एगो बकरी दै छै तऽ अपनेके एगो बकरीके आठ आठ हजार दस दस हजार खस्सीमे बिकाइ छै ओइमे जे छै से बहुत नीक छै गाय रहलै गायके जे छै से अपनेके भी जे छै से बहुत बढ़िआँ छै आइके तारीकमे अगर पालियौ गाय तऽ पचास पचास लीटर तीस तीसवला गाय छियै गायके जे छै से अपने दूध भी दुहलियै एकटा बाछी रहत तऽ बाछीके जे छै से मानि लियौ से ओहो फायदामन्द छै रहलै भेड़ भेड़ भी पालऽके एकसँ एक छै भेड़मे जादा नहि छै भेड़ तऽ अपने पालियौ ओकरा जे छै से खोलि दियौ कहूँ चरै छै जङ्गल झाड़मे आओर ओकरा फेर हाँकिके लबियौ ओकरा एक्को जगह बान्हि देबै तऽ कोनो दिक्कत नहि छै एक जगह भेड़ जे छै से पचास पचास गो सए सए गो भेड़ जे छै से एक साथमे रहै छै ओकरा कोनो दिक्कत नहि छै बकरी जे छै एगो बकरी एक बकरीके रेड़बै तऽ पचास पचास गो बकरी जे छै से एक जगह राखि सकै छी कोनो दिक्कत नहि छै ओकरा हरा जे छै से खाली पेड़ पौधाके जे होइ छै जिलेबी भेल गुल्लड़ि भेल अइ सबके पत्ता जे छै से काटिकऽ अपने दियौ खाय लेल ओ सब ओहीमे खा लेतै आओर बढ़िआँसँ बढ़िआँ रहतै रहलै जे गायके तऽ गाय आओर महींस ई जे छै से एक साथमे अहाँ जे छै से दुनू नहि राखि सकै छी किएक तऽ गायके अलग छै राखऽके व्यवस्था ओकरा कनी साफ सफाइ चाही बढ़िआँ ढ़ङ्गसँ रखबै अपने ओइके ओ बढ़िआँ जे छै से दूध देत ओकर तबियत नहि खराब हेतै महींस जे छै महींसके भी जे छै से आहाँ दू गो चारि गो एकसाथमे राखि सकै छी कोनो दिक्कत नहि होइ छै महींसमे भी आब जे छै से पहिले जकाँ नहि छै महींस जे अहाँके रोज खोलऽ पड़त हररोज जे छै से चराबऽ पड़त आब तऽ चारा जे छै से एकटा बड़सीम कऽ दियौ भऽ मने खेतमे काटिकऽ ओकरा हरा चारा दियौ दाना जे छै से सुधा दाना होइ छै सुधा दाना दियौ सुधा दाना जे छै से खा कऽ महींस रहत कोनो दिक्कत नहि आयल जइ छै जइ कटियौ जइ अपने खेतमे कऽ दियौ जइके जे छै से एंऽ काटिकऽ ओकरा हरा सब्जी हरा भू भुस्सामे मिलाकऽ दियौ खाय लेल बढ़िआँसँ बढ़िआँ जे छै से बड़सीम छै बड़सीम भी जे छै से अपने खेतमे थोड़ेक कऽ लिऽ आओर ओकरा काटिकऽ लाउ कुट्टी जे छै कुट्टी काटऽके भी मशीन सब जे छै से आयल छै आब हाथसँ नहि काटल जाइ छै मशीन छै मशीनसँ जे छै से काटिकऽ ओकरा जे छै से खुअबियौ कोनो दिक्कत नहि छै अइ लऽ कऽ बकरी सब भी ठीक छै जय